चारि बजे आरती लागै छै भोरके पाँच बजेसँ पूजा करय लए जाइ छै सभ जतय लोक छै बारहो वर्ण सभ पूजा करय लए जाइ छै पाँच बजेसँ लै कऽ एक बजे तक पूजा होइ छै तब एक दू बजेसँ तीन बजे तक पूजा होइ छै तीन बजेसँ चारि बजे तक पूजा होइ छै चारि बजेसँ तऽ छह बजे आरती लागै छै छओ बजे आरती लागै छै तऽ तारा मायके भोग लागै छै फेर आरती लागै छै महारानीके दशहरामे जे मेला होइ छै ने ओहिमे छप्पन प्रकार चढ़े छै सभ भोग लागै छै तिला संक्रांतिमे छप्पन प्रकार चढ़े छै छागड़ कटै छै पाठी कटै छै महिष कटै छै पारासभ कटै छै भेड़ीसभ कटै छै जे महारानीके नीक लागै छै से सभ चढ़ै छै इनारक पानिसँ पूजा होइ छै कलके पानि जे छै वएहसँ पैर धुआयल जाइ छै महारानीके पैर लिनकासँ जलसँ लोक पीबि लै छै हुनके अथीसे सभ कुछ होइ छै पूजा पाठ करै मे बढ़िऑं लागै छै अच्छा लागै छै